औ हेल' आब' नों माबा कक्राझारनि माबा दखना बिजिनेसमेन आब' धनेश्वरिमोन ना ऐ बे नोंसिनि कक्राझाराव बे बिजिनेसफ्रा बोरै बोरै सोलियो बाल आंहाबो फाननांगौमोन हाय ओरैनो थाबाय थानाय जाथारबाय खामानि गैया दामानि गैया मा आंनो एसे खिन्थाहरलाय मारै मारै नों बबे बबेनिफ्राय लाययो ओमफाय जिखौलाय औ औ आमफ्रायहाय फान्नाय सिसतेमया गांसेयाव बिसिबां बिसिबां लाब जायो नाङो

आहाबो ओरैनो औ ओरैनो थाबाय थानाय जाथारबाय मोनबा फानगौमोन आंबो ओमफ्राय जोंना ओरै उदालगुरिसो नालाय जि बायसोयो दख'नाखौ आमफ्राय नेबे खृष्टान माबा नालाय आब' ख्रिष्टान गोजा नालाय बे जै खृष्टमास जाहां जाहांबाथाय बिराथ बायो आरो दख'नाखौ ओमफ्राय नोङो मा बासजों थिखोनानै हरनो हागोन नामा आब' बासजों थिखोनानै हरन हगोन नामा जोंनि उदालगुरियाव औ आमफ्राय आंहाल' होजोबला बाल गारि भाराखौ नोंहबो एसे होदो ओरैनिबो ओरैनिबो गेजेराव होजाया होमबा आं माबा बिजिनेस खुलिजेन्नाय नालाय ओमफ्राय एसे अनदो आरो उनाव हालागै दे आंबो मेरला बुरजा फान्ना लाब जाबा नोंनि भारा तारा नाङा आंनो आंनिजोंनो माबागोन आङो नांलायलायबाय थाया ओमफ्रायहाय बे दा बिदनफोरा बेसिबां बेसिबां लायो बिदनफोरा

ओमफ्राय मा औ औ आगरगुबै आगरालाय

ओमफ्राय नै थारमानि बे दामानि अखा हाबाय थादों ना बे अखा हानायाव बिदनफोरा एसे गाज्रि जायो ना ओमफ्राय अखा बोथोरा एसे बारलांनो ना मानोथाय ओमफ्राय आंनो सलिनो आनथा गांब्रै गांबासो हरग्रोबा जागौमोनहाय गारिजों थिखोना हरबा माला हरनो नोङो जेन'बा दिनै मा बार मोनलाय समबार होमबा नोङो माबायाव हरदो दे बिसतिबारयाव मिनथिबाय गारियाव थिखोना हरबानो जाबाय बे उदालगुरिनि गारियाव औ दे दे ओमफ्राय फैसाखौ बाखिसो हाय दे आब' उनावसो हरगोन आङो औ जायोना है मानो थगायला बायनो बर'जों बर' आंलाय बहा खारगनांगौ थगायनानैलाय